जी हम को परम्परा रूप से हम बचपन से कागज़ और पेन से लिखते आ रहे हैं हमें कागज़ पर पेन लिखना बहुत पसंद है क्योंकि कागज़ और पेन से लिखने से हमारे दिमाग़ पर भी ज़्यादा असर पड़ता है और हमें कोई भी चीज़ अच्छे से और जल्दी याद हो जाती है और बचपन से यही लिखते आ रहे हैं हम लेकिन आज की जनरेसन में आज की टेकनोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है जिस से लोग लैपटॉप फ़ोन इत्यादि में अपना चैट कर लेते हैं उसे लिख लेते हैं उसे पढ़ लेते हैं और हमारा देश इस इस से हमारे देश के बालकों मललब बच्चों का माइंड डिश्टब हो जा रहा है जिस से उनके आँखों का आँखों पर रोशनी पड़ने के कारण चश्मा लग जा रहा है और यही सब प्रॉब्लम आ री है इस लिए हम सलाह देंगे कि वो पेन और कॉपी पर लिखना बन ना करें